इसकुलके बच्चा सबके ऑनलाइनके बारेमे बताना चाही लोन केना मिलल जाइ छै लोनसँ मिलनासँ बढ़िआँ पढ़ाइ दै छै घरके आदमी सब टेंशन नहि रहय छै तऽ बेफिकर भए कऽ पढ़ल जाइ छै नौकरी ले फेर बादमे पैसा चुकाब पड़य छै लोन लए कऽ ओते ने बच्चा सब फिर भी कोइ पढ़य लए नहि सकय छै नौकरी लै लए नहि सकय छै तऽ घरसँ पैसा चुकाबय लए होइ छै ओकर मैया बापके बहुत टेंशन होइ छै लोन लए कऽ पढ़यसँ नौकरी लेल जाइ छै नौकरी लए कऽ मैआ बापके कोइ टेंशन नहि रहय छै हमर बाल बच्चा केना पढ़य छै केना लिखय छै ओतऽ सबकिछुके व्यवस्था रहय छै लोन लए कऽ पढ़ल जाइ छै अच्छासँ फेर नौकरी लेल जाइ छै नौकरी लए कऽ लोन चुकाबऽ पड़य छै ईसब सिखाबऽ पड़य छै बच्चाके इसकुल सब बच्चा सब सिखेनेसँ बहुत अच्छा होइ छै समझाबय पड़य छै लोन लए कऽ पढ़ल जाइ छै आगे बढ़ल जाइ छै नौकरी ले फेर लोन चुका दहुन ई सब बारेमे बतायल जाइ छै लोन लै कऽ लोन लै कऽ नौकरी ले फेर अधा कर्जा चुका दहेन लोन लए कऽ ई काम कर उ काम कर बच्चा सबके पर बहुत अच्छा पढ़ाइ दै छै कपड़ा लत्ता सबकिछु खाना पीना वएह दै छै घरके आदमी बेफिक्र रहय छै कोनो बच्चा पढ़य लए नहि सकय छै इएह लोन लए कऽ बर्बाद करि दै छै पैसाके ओकर मैआ बापके टेन्शन होइ छै केना पैसा चुकेबइ फेर कर्जा देल पड़य छै लोनवला के इएह सबके बारेमे

नहि पढ़य छै पढ़यके जा कऽ मोबाइल लए कऽ बैठल रहय छै गेम खेलते रहय छै ने पढ़य छै लोन लए कऽ बर्वाद करि दै छै पैसा उड़ा दै छै पैसा बर्बाद करि दै छै बच्चा समझइ नहि छै नौकरी लए लेबय अच्छा जीवन कटतइ नौकरी लए कऽ आधा पैसा चुका देबय लोन उनके लएके लै छियै तऽ मैआ बापके कोइ टेंशन नहि हेतय मैआ बाप घरमे बेफिक्र रहतइ नौकरी भए जेतइ तऽ हमरा इएह सब बच्चाके सिखाना बहुत जरुरी छै इसकुलमे जाकऽ सबके समझाके ऑनलाइन लोन लेनेसँ मैआ बापके टेंशन नहि होइ छै लोन लै कऽ अच्छा पढ़ाइ होइ छै पढ़ि लिखके नौकरी ले नौकरी लै कऽ लोन लेने छै तऽ लोन चुका आधा लोन चुकाबय पड़य छै आधा अपन फायदा होइ छै नौकरी ले नौकरियो तोहर भए गेलहु आब ओकरोसँ पैसा कमा बहुत अच्छा होइ छै लोन लै कऽ सब लोन लै छै आजकल अधा पैसा लेलकै अधा पैसा चुकाबय पड़य छै लोन लै कऽ बहुत कुछ करल जाइ छै दोकान ई ओ दोकान करल जाइ छै बिजनेस करल जाइ छै कोनो दोकान भी खोलि ले आधा टाका ओकरा फेर दै दहुन लोनवला के आधा टाका तोरा फायदा हेतहु आधा टाका दोकानो लगा पढ़ैमे लगा नौकरी हेतौ नौकरियो सऽ तोरा पैसा हेतौ आधा टका फिर चुका दहुन मैआ बाप खुश सब खुश लोन लए कऽ पढ़लनि लिखलनि कोइ पढ़य लए नहि सकय छै पढ़य नहि छै पैसा उड़ा दै छै वएह मैआ बापके लोन चुकाबयमे बहुत दिक्कत होइ छै लोन नहि चुकाबय पाड़य छै लोन लैके बहुत अच्छा होइ छै नौकरी बास्ते सब कुछ होइ छै